थारमाने जोङो ना सारो आस्रा जेजों नाया एखमब्ला सेरसे सेरनै गाहाम मोनो मोननायाव जोङो आं लाबोयो नाखौ लाबोनानै ओमफ्राय किसुमान नाखौ सायो सायनानै फोरानो माखासे आरो माखासेखौ फोराननानै नाफाम देयो आरो ओमफ्राय किसुमान आग्लायनायखौ आंनो हाथायाव खरस जानो आन्था सुनानै फानहैयो पवायाव जोङो दा फानो पन्सास थाखा खरि फानो ओमफ्राय जानाय समावबो जोङो गथ' गथाय ज' रानना जायो बे नाखौ ओंख्रि संनानै बा भाजा एवनानै सिंगि नाखौथ' हमनाया बहुद दिगदारथार हमनो हायाना गावलाबायो माबालाबायो खुनुरखम मोदोम मोदोम मोजांखौ हमनानै लाबोनांगौ जायो ना सिंगि आरो मागुर बिफोरो दा बिनिफ्राय जोङो ना मागुरखौ मोनब्लाथ' ना सिंगिबो मोनब्लाथ' दामआ बारा जायोना बे एकस' गाहाम पवा जों बेबायदि फानहैयोमोन मोनब्ला आरो मोन किसुमना एसे गथ' गथाय फिसौफोरबो दङ बिसोरबो जानो लुगैयो एसे एनै जायो दाना ओमफ्राय बाद बाकिखौ जोङो खरसा जानो आन्था फानहैनाय जायो आरो बेखिनियानोसै